पूजा करय लए बनारस मे पूजा पाठ करलहुॅं तकरबाद सऽ बनारस हमरा बड नीक लागल हमर बहुत पसंदीदा जगह छी तकरबाद मित्र के साथ कॉलेजके टाइममे हम तकरबाद अपन मित्र के साथ कॉलेजके टाइम हम काठमाण्डुओ चलि गेलहुॅं घुमय फिरय लए ओतऽ सॅं एलहुॅं तकरबाद अपन मित्र के साथ कॉलेजके टाइममे बहुत जगह घुमय लए गेलहुॅं

कॉलेज के टाइममे हम नेपाल फिर गेलहुॅं देखयलए बचपन मे याद रहै कि नेपालमे फेर देखलहुॅं छप्पन फाटक बहुत नीक लागल हमरा छप्पन फाटक कॉलेजोके टाइममे हम गेल रहुॅं नेपाल